अ हेल्ल' आब' ए माबा नों माबा माइ फानगोन नामा अ ओरैनोलाय रनजितफोर दङ ए ओरैनोलाय मा दाम रन्जितआ ओमफ्राय मासुरिआ नौस' ए नौस' ए माथो सारे आदस' होनना खोनादोंमोनलै ए रनजितआ होम्बा

आंनो बिस मनसो नांगौमोन अ माबाहै होदो नोङो मा होनना बुङो आदस' आसिफोराव होदो आदस' आसिफोराव ओमफ्राय माइयालाय दखानावसो दंना न'आवसो दं ए गुदामाव दं ओरैनोथ' गारि फिसा जाखागोनदांलै ने माबाया ओइ मा होनो बिस मन गाहाम नालाय गारि गंसे जाखागोन्दां

दा होनबा आङो र' फैसाखौ खेबसेनो होनांगो ना आधा लाग्रोनो नोङो

होनबा दिनै मा बार र' दिनै मंगलबार ना होनबालाय रबिबारफोरावलागै लायनोसै नामा समबो मोनाना स्कुल थानायखाय स्कुलबो दङ समबो मोना बेनिखायनो माबायावनो रबिबारावनो थांनोसै नामा बारा दिन गैलाथ' ने रबिबारबा दिनै मंगलबार बुधबार बिसथिबार सुखुरबार सनिबार देवबार ओं सानबाल'सै होनबालाय रावनोबो हरथ' नाङा दै अ आं बिखाना दोनबाय ओमफ्राय रावनोबो हरनांला ओमफ्राय दामा बे बेनो होदो आदख' आसियै बेनोथ' आं बुंखाबाय माबायाव थांगोन आं ओइ नौथासोआव थांगोन आरो दै ओं दे होनबालाय दोनजासिगोन नामा अ दे होनबा दोनबाय दे अ बाय